बालाघाट जिले में मुख्य संसाधित व्यवस्था एवं सामाजिक परम्पराएंं के अनुसार भाषाए तथा धर्म रीति रिवाज प्रथायें विदेशों के अपेक्षा अलग है यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम रीति रिवाज के अनुसार सभी फंगक्शन आयोजित किए जाते हैं साथ में विदेशों का तो अगर ही प्रकार का आयोजन तथा सभी प्रकार के फंगक्शन अलग ही प्रकार से आयोजित किए जाते हैं तथा हमारे बालाघाट में कल्चरल प्रोग्राम या सांकृतिक धार्मिक प्रोग्राम जो भी है अलग ही प्रकार से आयोजित किया जाता है